अहाँ अपन परिवारके बारेमे हमर परिवारमे हमसब मिलाकऽ चारि आदमी छिए हम छी हमर पत्नी हमर माइ छै आओर दू गो बच्चा दो बहिन छै एक बहिनके शादी भऽ गेल दोसर एखनी पढ़ि रहल छै सब वकील छै बहिन सब सुप्रीम कोर्टमे दोसर बहिन भी वकील छै आओर हमर मित्र तऽ जे मैथिल भाषाके रिसर्च भऽ रहल अइ हमर तऽ अधिकतर मित्र मैथिल समाजसँ ही आबै अइ तेँ हम थोड़ा बहुत मैथिल समझै या बोलै सकै पाबी वएह सबके बदौलत कियाकि हमर मित्र सब मैथिल समाजसँ ही आबै अइ आओर बहुत अच्छा मैथिल बोलिके आओर मैथिलके संस्कार सुविचार आओर मैथिलके आवभगत सब देखके बहुत ही उत्साहित आओर बहुत ही अच्छा अनुभव रहै छै हम चाहै छी कि पूरा देश भी मैथिलके संस्कृति जानै आओर मैथिलके प्रति अपन उत्साहसँ मैथिलके बारेमे जानकारी लेलाके बाद खुद लोकके सोच आओर संस्कारमे परिवर्तन आबि जाइ अइ तऽ जहन हमर भाषा छै आओर हमर मित्र छै आओर मैथिलमे तऽ सबके मित्रे मानल जाइ अइ